मधुबनीमे मनाओल जायवला मुख्य उत्सव बहुते रास अछि जाहिमे अहाँकेँ दिवाली होली आओर संक्रान्ति मकर संक्रान्ति चौड़चन एना बहुतेसभ हम हमसभ जे मुख्य मनावय मने हमरासभकेँ बढ़िआँ लागैए मनबैमे ओ दिवाली अछि दिवाली अहाँकेँ कहल जाय तऽ हम दीवालीमे दोस्तोसँ मिलैत छियै आओर दीवालीमे सभसँ पहिने तऽ दीवालीके रातिमे दिया बाती आओर एहि लए के अपना जतय हम रहैत छी निवास करैत छी ओहि स्थानकेँ तऽ दिया बातीसँ चमकाओल जाइत छै जगह जगहपर दियासभ लगायल जाइत छै आओर एनाहिते बहुते आदमीसभ तकर बाद हुनका घरमे लक्ष्मीजीकेँ पूजा कयल जाइत छै गणेशजीकेँ पूजा कयल जाइत छै जाहिमे विभिन्न आरतीसँ अहाँसभ पूजा करैत छी तऽ एहि लए के तकर बाद पूजा भेलाके बाद विभिन्न प्रकारके मिठाइ खाना वाना वगैरह वगैरह आओर होइत छै ओहिके बाद अहाँसभ सभआदमी मिलि जुलिके अपन घर परिवारके साथ फटक्खा आओर जे होइत छै सभ कयल जाइत छै विधि व्यवहारसभ कयल जाइत छै तकर बाद सभ अपन अपन पैघके आशिर्वाद लैत छथिन छोटकेँ आशिर्वाद दैत छथिन आओर आओर बहुते बाँकी कामसभ करैत छथिन तकर बाद छोटके साथ फटक्का तटक्का फोड़य लए जाइत छथिन आओर दिया विया जड़बैत छथिन आओर बहुते काजसभ रहैत छै जे करैत छथिन आओर एहिमे सभ अपन दोस्तके साथ मिलिके खुशी मनबैत छथिन दीपावलीमे दीपावलीमे खुशी मना कऽ नीक लागैत छनि हुनकासभकेँ